حیدر آباد کل جو تھا آج وہ نہیں آج جو ہو رہا ہے حکومت تلنگانہ کی طرف سے بہت ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے کیوں بولے تو پہلے شمشاباد جانا ہو ایئرپورٹ جانا ہو تو بہت ٹائم لگتا تھا اب جو کے سی آر صاحب آئے ہیں جو فیسلٹیز دے رہے ہیں حیدرآباد کو تلنگانہ اسٹیٹ کو بہت اچھا دے رہے ہیں ان سے یہی بولنا چاہ رہا ہوں کہ آندھرا تلنگانہ میں جتنا ہو سکے ہر کسی کو ایک نظر سے دیکھیے بس اور کچھ نہیں چاہیے